नमस्ते सर

मेरे सर यहाँ जैसे मैं लगभग रेडीमेड वाला भी सामान रखा हूँ सर अलमारी भी है मेरे पास बक्सा भी है और मैं आलरेडी खुद जो है वे मसड़ मसरी है और यह सब बेड ओड बनाता मैं हूँ खुद आलरेडी सिंगरदानी और वह जो है बक्सा हुआ और यह रेडीमेड अलमारी इसमें आ रही हैं अच्छे आपके सस्ते पड़ती हैं वह आप बनाने से ज़्यादा सस्ती वह पड़ती हैं

जी जी सर

जैसे सर डबल बेड में जो है लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख का बेड आ रहा है सत्तर हज़ार का आ रहा है बीसों हज़ार में आ रहा है डबल बेड मीडियम में सर आपको लगभग नियर अबाउट चालीस पचास हज़ार में ठीक ठाक में मिल जाएगा हाँ अच्छा कंडीसन रहेगा उसका सरमाइका कोई कम्पनी सर तो ऐसी रहेगी नहीं और सरमा ओ लोग लोगो लगाकर दे देते हैं त्रिवेड़ी की और है यह सब वह सब जी जी और जैसे इसमें और तो आजकल तो चल रही है गोदरेज का और त्रिवेड़ी वाला गोदरेज से ज़्यादा त्रिवेड़ी यह गोदरेज क्या ज़्यादा चल रही है सर तो उसमें उसमें क्या है सर कि जो है अगर मान लीजिए आपका लाकर है और सबकी गारन्टी रहती है अगर खराब हो जाएगा तो फ़िर वहाँ पर ओ उसको कंप्लेन कर सकते हैं और खराब नहीं होता उसका ओ सर ओ हो सकता है वह तुरंत बना आप ले जा वहाँ फ़ोन करेंगे उसका कस्टमर नम्बर रहता है नहीं नहीं सर फ्री सर्विस रहेगी अगर बनाने लायक रहेगा तो बना देंगे नहीं नया डाल देंगे लाकर उसमें यही है सर और उसमें जो है एक चीज़ और है खासियत है कि बहुत मज़बूत होती है सर गिरेगी ओरेगी तो फुटती नहीं है वज़न होती है सोफा में सर जैसे तीस हज़ार चालीस हज़ार का है वह भी जो है आप सिंगल लेना चाह रहे हैं कि डबल लेना चाह रहे हैं ए भी सोफा में सोफा में सिंगल सिंगल चाहता है तो सिंगल में सर जैसे दस दस हज़ार का है आठ आठ हज़ार का भी है सिंगल वाला जो चालीस हज़ार में वही सर दो चार पाँच परसेंट में हो सकता है यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्काउन्ट नहीं होगा सर बचत का आने का मतलब है सर कि वही लोकल हम देंगे लकड़ी अगर हाँ तो ले लेना है सर तो उसमें आप लकड़ी भी तो देखेंगे हाँ तो ओ तो बता लगा कि ना सर उस पर बहुत बढ़िया आपर लगाया हूँ ऊपर से सोफा नीचे लकड़ी एकदम लोकल लगा दिया हूँ तो आपको मैं सस्ते में दूँगा यही सब होता है नमस्ते सर नमस्ते